پچھلے چند دہائیوں میں ہندوستان میں کئی نئی ملازمتیں ابھر کر سامنے آئیں ہیں جن میں سب سے بڑا نام اگر دیکھا جائے تو وہ ہے یو ٹوبر یا ویڈیو کنٹنٹ کریٹر اس دور میں یہ ملازمت بہت مقبول ہوئی ہے جہاں لوگ ویڈیوز بنا کر یو ٹوب پر شوبھا بنا رہے ہیں اور اس سے روزگار کما رہے ہیں اس کے علاوہ ہے مسافر مزاح نگار انٹرنیٹ اور اجتماعی میڈیا کی دنیا میں مزاحیہ مواد بنانے والے افراد بھی بہت مشہور ہو رہے ہیں جیسے کہ میمز وائرل ویڈیوز اور ہنسی مذاق کے کنٹنٹ بنانے کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو رقص اور اداکاری انٹرنیٹ کی دنیا میں رقص اور اداکاری بھی بہت مقبول ہوئی ہے جہاں لوگ ٹک ٹاک انسٹاگرام یو ٹوب وغیرہ پر اپنی اداکاری اور رقص کی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں اس کے علاوہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ یہ بھی بہت ہی اچّھا موقع فراہم کرتا ہے لوگوں کے لیے اور روزگار پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ ایپلیکیشن اور ویب ڈپلور ہے اور یہ تمام مثالیں ہیں جو ابھرنے والے کیریئر فلڈس کی نمائندگی کرتی ہیں اور نوجوان ہندوستان کے اندر جو نواجوان عوام ہے ان میں سے کسی ایک نے اپنا روزگار ڈھونڈھنے کی کوشش اس سے کر رہے ہیں اور اسی سے اپنا روزگار ڈھونڈھتے ہیں